हॅलो कस्टमर कस्टमर सर्विसांतल्यान उलयता म्हाका मोबायल बील फारीक को मोबायल बील पेमेंट करपाक जाय म्हाका आनी तें म्हाका कितलें करपाक जाय तें म्हाका मॅसेज आयल्या आनी तें केन्ना करपाचें आनी कशें करपाचें म्हाका मातशें म्हायती दितलो आनीक म्हगेलो मोबायल नंबर नायन झिरो फोर नायन टू थ्री फायव सेवॅन एट झिरो